ہم عام طور پر دوپہر میں کھچڑی یا چاول بنا کر کھاتے ہیں کیوںکہ دوپہر میں ہمارے یہاں ہلکا کھانا کھایا جاتا ہے اور دوپہر میں ہلکا کھانا ہی کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے جوکہ صحتمند رکھتا ہے اور ہمیں بھاری محسوس ہونے نہیں دیتا ہمیں بیماری بھی دور رکھتا ہے جوکہ آج کل کے زمانے میں سبھی دوپہر کے ٹائم میں ہلکا کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ چاول ہو گئی کھچڑی ہو گئی یا دلیہ ہوگیا ایسے ہی ایسے کھانے بنتے ہیں دوپہر میں اور رات کے سمئے ہم روٹی سبزی بنا کے کھاتے ہیں تاکہ تھوڑا ہم رات بھر ہم ٹھیک رہیں ہمیں کچھ نہ ہو کیوںکہ ہم کھانا کھا کر رات میں جیسے روٹی سبزی راجما چاول یا پھر اور کو ایسی اور کچھ بھی سبزی ہم بنا کر کھاتے ہیں اور پھر کھانا کھا نے کے بعد ہم تھوڑی دیر ٹہلتے بھی ہیں تاکہ وہ پچ جائے اور ہمیں کچھ نہ ہو